हर माउ जी पंहिंजी ख़्वाहिश हूंदी आहे कि पंहिंजी न्याणियुनि पंहिंजी भेनरुनि खे सुठे में सुठी शिक्षा ॾियनि हिन लाइ असांजे देशु खेत्र में कोई बि हेड़ी दिक़त नाहे जाम सुविधाऊं अ आहिनि असांखे सरकारि बि केतिरी सारी मदद करे रही आहे न्याणियुनि खे अॻियां वधाइण लाइ केतिरो त स्कीमूं हलनि पेयूं सरकारि केतिरो त मदद करे थी कोई दिक़त जी ॻाल्हि ई कोने असांजी ख़्वाहिश हूंदी आहे कि पंहिंजी नियाणियुनि खे सुठे में सुठी शिक्षा ॾियूं हर हिकु माउ बाप पीअ जी ख़्वाहिश हूंदी आहे कि पंहिंजी नियाणी खे डॉक्टर ठाहे सी ऐ ठाहे एम बी ऐ ठाहे हिन लाइ असांखे मददू बि मिलंदी असां हुन हिसाब सां पंहिंजो कमु कंदा रहंदा आहियूं पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी जे के बि सहूलत आहे हुन हिसाब सां ॿियो बि थोरी घणी सरकारि जी मदद सां असां उहो कमु कंदा रहंदा आहियूं छोकरियुनि खे पढ़ाइण में कोई दिक़त जी कोई ॻाल्हि आहे ई कोन असां अॻियां वधारो ॾींदा ई आहियूं असांजी छोकिरी न ॿियूं बि छोकिरियूं हुजनि उन्हनि खे बि असां वधारो ॾींदा आहियूं कि भई तव्हां बि पढ़ो पढ़ण में ई आहे हींअर सभु कुझु छाकाणि त छोकिरियुनि पढ़दियूं अॻियां वधंदियूं त पंहिंजे शहर जो नालो थो थिए जाम सुठी तरह सां पढ़नि थियूं अॻियां वञी करे उन्हनि खे बि कमु अचे थो उन्हनि खे जाम फ़ाइदो थिए थो